भाऊ राम राम मां तहांजी दुकान तां कल हिकिड़ो सेंट वठी आहियो आहियां पर उन जी धप त एॾी किनी आहे त असांखे वणे ई कोन थी पई पर तव्हां ॾिसो हुन जो रेट बि ॾाढो लॻायो अथव ऐं मां जिते विहांउ ते वियो हुउमि उते खणी वियुमि उते लॻाई त सभु मूंखे चवण लॻा त इहे तूं छा लॻाए आहियो आईं अहिड़ी किनी धपु मूंखे तुर बि न वणी आहे उहा तव्हां उहा पंहिंजी सेंट वापसि वठो मूंखे तव्हांजो इहो न खपे बिल्कुल बि सुठो कोन्हे को